गाइके बिआइ छै तऽ चोकर भुस्सा अहाँके सुपर दालिके पिसाइके चनाके दालि मौसरीके दालि अहाँके होइ गेल सुपर चुन्नी ईसब देलासँ दूध बढ़ै छै अहाँके हो गेल ठण्डीमे जे घरमे बान्हिऔ अहाँ चट्टी दिऔ सीके फेर अहाँ गरमीमे भुस्सा दिऔ खाइ लै सानी नहि दिऔ पानिसँ बचैके रखबै ठण्डीमे हवासँ बचैके रखबै अहाँ घरमे सबेरे खिआइ पिआइके बान्हि दिऔ सबेरे खिआके अहाँ आओर घरमे गाइ दुहि लिअऽ सबेरे सेन्टर दे अइऔ सबेरे अहाँ ठण्डासँ बचैके रखबै तऽ अहाँके बढ़िआँ रहत गाइ फेर गरमीमे अहाँ धूपसँ बचैके रखिऔ चारि बजे भोरे उठिऔ खिआइ दिऔ आओर चारि बजे भोरे उठिके आओर खिआइके दुहिके पाँच बजे सेन्टरपर जाइ दिऔ अहाँके जे काम हइ से करिऔ धूपसँ बचिके आओर सबेरे फेर चारि बजे उठिके आओर खाना मालके सानी पानि दिऔ कुट्टी काटिके दिऔ नादिमे सोना लगै दिऔ चोकर भुस्सा अहाँ दर्रा ईसब भुस्सा देके आओर ताहिके बाद हइ से फेर सात बजे सेन्टर जाउ आओर सेन्टर जाके दूध दुहिके सेन्टर पहुँचै दिऔ आओर सेन्टरसँ अइऔ तब अपन काम धन्धा करिऔ फेर मालके अपन खुट्टासँ उपटैके दोसर खुट्टापर बान्हि दिऔ रातिके बाहरमे अपन दिनके फेर धूपमेसँ घरमे बान्हबै ताहिके बाद फेर अहाँके हो गेल से घास भुस्सालए जइऔ घास भुस्सा आनिके फेर ओतना दूर जइ जनेर मकइसब काटिके आनिके अहाँके होइ गेल तऽ काटिके आनिके दिऔ फेर चोकर भुस्सा आनिके दिऔ फेर चरसँ फेर जइऔ तऽ जनेरा काटिके आनबै तऽ कुट्टी काटिके देबै इएहसब होइ छै